म्हाजें सगळें टायम आवडिचें जेवण चिकन ग्रेवी चिकन ग्रेवी करपा खातीर सामुग्री चिकन बटाट कांदो टमाट आलें लसणीची पॅस्ट कोथुंबीर कोथमीर जिरें हळद पावडर वेलची मीठ मिरची पावडर ही सगळी पॅस्ट चिकनाक लावन दवरपाची वीस मिनटां मागीर एका गॅसीर आयदन धरून तेल घालून टमाट आनी लसून कांद्याची पॅस्ट घालून मंद हाचेर शिजोवपाक दवरपाचें एकदां कांदो शिजपाक येता मागीर बटाट घालून इल्लेंशें उदक घालून शिजोवपाचें उपरांत चिकन घालून मंद हाचेर चिकन चाळून घेवपाचें आनी चिकन शिजपाक येता तेन्ना मीठ गरम मसालो बारीक कोथमीर घालून शिजोवन घेवपाचें मीठ कमी पडल्यार चवळी अनुसार टॅस्ट करून घेवपाचें मागीर धा मिनटां उपरांत चिकन बंद करपाचें